जोङो गोदो आबै आबौनि आमोलाव जों ओंख्रि संनायखौ नुबोदों जेरै जोङो अनला ओंख्रि सङोबा गंगार धुनदिया गारसनबानो बा हाइजें बिलाय गारसनबानो बहुत गोथाव जायो आरखि अनला ओंख्रि संनोबा जोङो खारै जखानि होनांगौ मिलौलायनाय एकदमबारे अनलाजों दावजों संङोबा बिसिबां गोथाव जायो सबाइ ओंख्रि संङोबा मा होनांगौ खारै होनांगौ रुग्रोनानै लादो रुग्रोनानै लानानै सानानै जोंङो ओमफ्राय ना होयोना बेदर होयो बेफोरखौ गासिबो एवजोबनानै होसनदो आरोकि बेहाय होनानै जोंङो जिरा मसला गासिखौबो गारसननानै होजोबोबा जोंनि ओंख्रिआ बिसि गोथाव जोबाबो सिखार लायै जालायो आरो ओरैबायदि गोथाव मिलौलायनाय अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि संनो आं बेराद मोजां मोनो गोदो आबै आबौ मोनहा मालाय ओरैबायदि मसला मसलि होआबाबो ओरैनो थाव फोरखौबो खम सेरखायो मोन गोदो आबै आबौ मोनहा जों नुबोनाय आमोलाव एसेल' थरथिंसे ओरैनो साराइआव बा थौआव सिनो आन्था एसेल' सेरखायोमोन आरो थावफोरखौ थावफोरखौ सेरनायाव बिसोरो बेजोंनो बिसि गोथाव ओंख्रि सङो मोन मोनामसु मोनामसु मालाय अराव होसन होसन संख्रिबो साखिआमोन गोदो आबै आबौनि आमोलाव जों नुबोनायाव अराव एसे सेने होनबानो संख्रि नांबाय होननानै खादौजों मोनामसु मोनामसु संङोमोन आरो ओंख्रि ओंखाम फोरखौ बेखौनो बिसि गोथाव मोननोमोन दानि जुगाव जेरै दा थाव संख्रि बानलु हाल्दै मसला गासै बो होफब जोबनानैसो सङो बिनिखायनो मानसि फोरनि माबायाव देहायाव दा गेसट्रिबो जोबला जेबो जोबला बेमार आजार बायदिसिना जानायबो जोबनो थांला आरो गोदो गोदाय आबौ आबैनि आमोलाव मालाय बिसिबां थाव जाया मा जाया ओरैनो रुला बायनानै संला बायनायखौनो बेराद मोजां गोथाव मोनोमोन आरो दानि जुगावबा ओरैबायदि जाबायदा बाहादुरि मसला मसलि होफबनानै जानाय बेदर होनबाबो थावा नोंनि संनाया थावाखै होननानै आरो बासि बावो गोदोबा माबायदि जाबोखो दानि जुगनि सालाया मा बायदि बेफोर बायदि आरो गोदो आबै आबौ निखौ आमोलाव नुबो बावदों आङो अनला एंखुर अनला ओंख्रिखौ देबावामोन एंखुर जों नार्जि खफ' होनानै मालाय संबावोमोन जोंनि नुनायाव आरो आबै आबौ आंनि नुनायाव जोंनि आबै आबौमोनहानो बे बायदि संङोमोन अनला ओंख्रिखौ एंखुर अनला होनो आरो बेखौ एंखुर अनलाजों इसिबां गोथाव बेखौनो जि जानोसै माइ गाइनानै फोयोबा सुफसुफ साफसाफ उदै बुंनायखौनो मिन्थिलायला आरो ओरैबायदि गोथाव मोनसै मोदोमफ्रु हाइजें बिलाइ गंगार धुनदिया बिलाइ होफ'ब नानै जानायाव बेराद मोजां बेखौ मावनानैबा जानानै आरो नै दैलां समाव जोङो खोथिया फुहैसै माइ गाइहैसै ओरैबादि ओरैबादि उदै थिखां लायनो हायै जानानै जोंङो आरो दुब्लिआव थांफिनसैमोन गोदो आबै आबौनि आमोलाव आरो जोंनि आमोलाव आं नुबोनायाव आरोखि आबै आबौ मोनहा ओरैबादि सङोमोन खावोमोन बेखौ आं नायबाय थायोमोन दा आङो बेराद सोलोंदों अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि नार्जि ओंख्रि संनो बेराद मोजां मोनो आरो आङो